हॅलो सेन्ट्रल लाय्ब्ररी पणजी आं म्हाका न्ही चार बूक जाय आशिल्ले हय बुकांची नावां हा एक न्ही श्री भगवद गिता आनी तीन एबाव्ट फॉटोग्राफीज म्हणजे तीन हा न्हीं ती म्हाका फॉटोग्राफिचेर बुकां जाय आनी एक भगवद गिताचेर हां आनी म्हाका हें सांग आतां हांवें बुकां घेतलीं सो तें म्हाका कितलो दीस मेरेन दवरूंक मेयटलो घरा म्हजे कडेन हां ना मॅम कार्ड ना ओके हां आयडेण्टिटी कार्ड ओके मॅम आनी कशीं पडटलीं मॅम म्हाका आतां बूक घेता ते कशें पडटा दोन बुकां ओके चार म्हाका एक्चुली चारूच बुकां जाय सो ते वयले गाडयेचे कितें म्हणले मॅम तुमी सारकें म्हाका सांगता तिनशी रुपया मॅम चोड जातचलें न्हू मातशें कितेंय कमी जाता ना मात तेतूंत ते बूक कमी व्हरपाक मेयटा न्ही मॅम तें मागीर माक कितें जातलें जाणा ट्रॅवलिंगाक चोड त्रास जातलो मॅम परत यो परत यो सो हांवें कितें चितलेंले ती चार बुकां वांगडा व्हरतां म्हजे जाता कांय मागीर सोमतें हाडून दिवपाक सोदतालो सो मागीर तीं बरें पडटलें खंयचें ते टू हंड्रेड म्हणलेलें न्ही मॅम तुमी थ्री हंड्रेड तिनशीं रुपया ना ते मातशे म्हारग कशें जाता मॅम तें तें सवाय मातशे दोनशे पन्नास बीन जावचेंना ओके तिनशीं रुपया न्ही सो कितें जाय म्हणलें मॅम तुमी स करपाक तेका फॉटो आनी फॉटो हां ओके तर फाल्यां येता हांव आयडेनटिटी कार्ड आनी एक फॉटो फॉटो घेवून येता मातशीं तुमी चॅक करता तीं बुकां आसा कांय म्हूणो एवेयलॅबिलिटी हा कांय म्हूणो पयता हां हां ओके मॅम देन फाल्यां येता मॅम हांव हां ओके थँक्यू